ओइ मा खबर एफा गोबावजों एफा गोबावजों दिनै मा गोसोखांहरदों नोङो सेमोननि माइ सेमोननि माइ माने माइ बोराय सेमोनथ' बिदिनो मोननाया गावनो आनथा बिदिनो फनसास सात म'नसोल' जादों मोनदोंबाबो बिदिनो ओरै माइआ गायखांबाय गायनानै बिदिनो ओरै ओंखारनाय समाव एसे गांसा जाबाय बबेबा बबेबा रनजित माइआबो बिदिनो माइसानि माइयाबो अनेक गेरेमना होबाय ओरै फाथान जाबाय एसे मा खालामनो बिदिजोंनो नङाबाथ' आसि नोब्बै म'नसोआ माइखौ मोनोमोन आरो दा बिदिनो देग्लाय मा रोखोम जायो बेफोरखौ नायनानै एसे फाननो सानदोंमोन आङो माइ बोराइखौ दामफोरासो मा मा रोखोमथाय नों मिन्थिबायो नामा औ औ औ दा दामफोरासो मा रोखोमथाय बिदिनो दामफोरखौ एसे बाजारफोराव मा थांदोंथाय बेफोरखौ एसे एनै खोनासंनायनि अ मा माइखौ नांगौमोन नोंनोलाय नङा मा माइखौ नांगौमोन नोंनो जेनेबा

माने माब्लासिम नांगौमोन जेनेबा माब्ला नांगौमोन नङा माब्ला नांगौमोन होनदों आं माब्ला नांगौमोन माब्ला नांगौमोन बेखौ औ

ओंखाम मोजां ओमफ्राय जानो माइयाबोथ' हाननांगोन जों बाख्रिनिफ्राय नङाबाथ' बहा एसे दिनफ्रा जोरांआबा दिनफ्रा जोरांआब्ला बहा बोरैथो हानला हरनो हानो मानसि हाजिरा लानांगोन सासेसो औ देग्लाय दाथ' गाज्रि नुवाखै आङो मोजां जानायखौ नुदों आरो देग्लाय बांसिन मोनगोन बायदि आसा दं आरो आं बोथोरा हनै अखा हादोंबाबो हास्रोम हास्रोम मा माबोरै है सारिस' फासस'नि दे जेनेबा माब्ला लांफैगोन बेखौल' खिन्थादो आं दोनथ'लायनोसै नामा दोनथ'लायनोसै औ

औ दे दोनथ'नोसै होनबालाय औ दे दे होनबालाय